आङो उन्दैनिफ्रायनो एसे एनै आङो गान खनबोदों कालचाराव दङनालाय आङो आरो केरिकेचार हाबि जाबि आङो सल' थल' गासिबो हाजोबो आरो लोगोसे आङो जौ लोंनाय मानायफ्रावबो बिदिनो गाजा डाइल'ग होनानै सल' थल' खिथानानै आङो केरिकेचारबो गाबो दाउ अमा मावजिफोरनि बिदिनो आङो मानसिफोरखौ इन्ट्रेस्ट लायो फिसा फिसौ सल'बो खिथानानै मानसिफोरखौ इन्ट्रेस्ट खालाय होनानै मिनि होयोमोन आङो आरो लोगोसे आङो गामि गामियावबो फार्स्टआव आङो स्टेज गाखोनायाव मोदोम मावोमोन स्टेजाव दा खिन्थु आङो गाखोदाव गाखोदाव दाहाय आङो केरिकेचार गान जायगा जायगा बोसोर गोदानाव थांनानै खनहैनो हाग्रा जाबाय दा बिनि थाखायनो आंखौ दा हास्थायो कालचारनि मानसि हिसाबै बे बायदिसिना गाबनाय आरो सल' डाइल'ग गोरों हिसाबैनो हिसाबैखायनो आंखौ मिटिं दावथिं बायदिसिना मोनसे पार्टिनि मिटिं बा हग बेहाय आंखौ केरिकेचार आरो गान खननो थिनो आरो मिनि होयो आङो मिटिं एबा हाबा खेराइयावबो आरो लोगोदिगि जे एसे एनै जौ लोंनायफ्रावबो आङो सल' आरो केरिकेचार मेथाइ खननानै आंनाव बिबोनांनि गान दं बिखुनजोनि आरो बेवायनि गान दं बेखौ खनानै आङो लोगोफोरखौ मिनि होयोमोन लोगो लोगो आङो माजे माजे आङो डाइल'ग मारियो मारिनोबो रोंगौमोन डाइल'ग होनानै आङो मिनिहोयो लोगोफोरखौ जौ लोंनायाव खहाबनायनि इन्ट्रेस्ट खालामनानै होयोमोन आरो बिदि लोगो लोगो आङो धर्मनि हेरिनि मिटिं जानायफ्रावबो आङो एसे एनै आंखौ केरिकेचार गाबनो गोरों गोरोंखाय आंखौ गाबहोयोमोन लोगोसे मेथाइ खनहोयोमोन खननानैबो होयोमोन आङो मिनि होयोमोन लोगोफोरखौ